सगल्याकून पयलीं म्हणल्यार हांव खंयच्या बीन वेबसायटार गेल्यार कांय सर्च मारता की म्हाका कसली स्कट जाय व्हडली लांब जाय मोडवी जाय कसली स्कट जाय त्या पयली सर्च मारता अशें स्क्रोल स्क्रोल करीत जर म्हाका कशी पसंद पडली जाल्यार हांव तीच स्कटीची सायज पळयतां कलर म्हाका सोबता तसो पळयता की खंयचो जाय आल्या नाल्यार फिल्टराचो ऑप्शन घेता आनी थंय तांकां सांगतात की म्हाका उमको कलर जाय नाल्या स्कर्ट आपल्याक असली असली जाय असल्या मटेरियलाची जाय मागी म्हाका जर पसंद पडली जाल्यार मागीर ती स्कर्टीच्या रिव्यूज पळयतां लोकांनी घेतल्या त्यो स्कट्यो तेजो मटरियल कितें ती कशी दिसता पळोवपाक तो कलर कसो उठून दिसता हें सगलें पळोवून जातकीर जर म्हाका ती खुबूत अशी पसंद पडली रिव्यूज जर तेजे खुबूत अशे बरें म्हाका अशें दिसलें की बाबा बरें आसा म्हाज्या लायकीची आसा ती स्कट घेवपा सारकी तेजे पयशे बीन म्हाज्या बजटान पडटा जाल्यार हांव ती स्कट घेता ना जाल्यार नाल्या ती काटान घालता आनी अशें घेता मागीर म्हाका जायल्या